हमारे रीति रिवाज जो है हम अपने बच्चों के यही समझाएँगे भाई देखो हमारे बुजुर्ग लोग कैसे करते चले आए वैसे हम भी करते चले आ रहे वैसे तुमको भी आगे करना है तुमको रीति रिवाज से अलग बिल्कुल बाहर नहीं जाना है जो पुरानी परम्परा हमारी है वही उनको हमेशा बताते हैं के ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे करो बेटा ऐसे तुमको करना चाहिए बेटी तुमको ऐसा करना चाहिए उनको हमेशा ही समझाता ताकि अपनी रीति रिवाज में घुले रहे मिले रहे हमेशा उसे बदले ना तो हमेशा उनको बार बार जब कहते रहेंगे तो उनके समझ बात आ जाएगी कि नहीं पापा मम्मी मेरे जो कह रहे ठीक कह रहें हमको इसी अनुसार चलना है अपने परम्परा के हिसाब से इसको आगे बढ़ाते रहना है ताकि रीति रिवाज जो पुराना था आज भी है आगे भी रहेगा यही उनको बार बार सीख देते हैं वैसा उनको करना चाहिए वैसे अभी तक बच्चे वैसा करते हुए कोई ऐसा ऑर्डर कमांड नहीं है करते हैं जो कहते हैं वही करते हैं लड़कियाँ लड़के अभी भी मेरे सब ये शादी सुद शादी तो हो गई उनकी मैंने किया जैसे रीति रिवाज सब किया वैसे कोई नहीं किया कि जैसे शादी होती है या जैसे गाँव में औरतें अरे क्या क्या होता बहुत मंगल गा गीत गाती हैं क्या क्या करती हैं वो रीति रिवाज अब भी मेरा चल रहा है भगवान चाहेंगे चलता रहे कि बच्चे वो चलाते रहेंगे उनको ये सीख देता हूँ कि अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार बेटा ये काम करो ताकि हमारे परम्परा बरकरार रहे भी गलत ना हो अगे आगे तुम्हारे बच्चे वो भी वैसे करते जे देखें वैसे करेंगे उनको ऐसे बताते रहिए हम बताएँगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे वो बताएँगे तो उनके सीखेंगे शुभ कार्य में पहले देवी पूजन होता है और माने अचौरा देवी हैं पहले सबसे पहले उनके यहाँ जा के जल चढ़ाते जल चढ़ा के शंकर जी मंदिर भी जाएँगी फिर जाने कार्य कार्य संपन्न होने के बाद भी विंध्याचल धाम जा के देवी दर्शन करेंगी संपन्न होने के बाद में तब इसके बाद होता कि मेरा कार्य संपन्न हो गया ये ही अपने रीति रिवाज के अनुसार है बच्चों को हम समझाते हैं हमारे बच्चों को भी यही अपने बच्चों को समझाना चाहिए ताकि मेरी भारतीय परम्परा पुरानी रीति रिवाज बरकरार बनी रहे चलती रहे सब में यही यही कहूँगा सबको यही चाहिए हर कास्ट में यही चाहिए अपना हर कास्ट में यही चे यही सीख दीजिए उनको बच्चों को भाई ये परम्परा पुरानी उसको भूलिए मत उसमें बहुत सुख है बहुत सम्मान है बहुत मर्यादा है नई परम्पराओं में मत जाइए उसमें मर्यादा नहीं है सम्मान नहीं है खाली